कताबां पढ़ने दा शौंक सारेआं गी होंदा ऐ ते मिगी बी ऐ क्यों निं होना चाहिदा कताबां पढ़ने कन्नै ते बंदे दा ज्ञान बढ़दा ऐ होर ज्ञान बढ़ग ते सानूं दुनियां दे बारे बिच्च पता लग्गग होर कताबां पढ़ने कन्नै अस अपने बच्चेंआ गी बी होर जैदा ज्ञान देई सकने आं कताबां पढ़ने दा शौंक मिगी बड़े देर चू ऐ जेल्लै मीं निक्की हारी ही कताबां पढ़ना मेरा बड़ा ही प्यारा शौंक ऐ जो में शायद कदें बी नी छोड़ी सकगी मरदे दम तक में कताबां पढ़ना पसंद करगी हून केह् होंदा ऐ कि समें बदली जंदा ऐ ब्याह् होई जंदा ऐ ते ब्याह् दे बाद उन्ना टाइम में कताबां पढ़ने च नेईं देई सकदी जिन्नां में पैह्लें दिंदी ही बच्चे होई गे इक रसोई चुल्ला होई जंदा ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि सानूं ओह् टाइम नी मिलदा कि अस इक बार च पूरी कताब पढ़ी लैच्चै नेईं सानूं थोह्ड़ी थोह्ड़ी करियै पढ़नी पौंदी ब्याह् दे बाद कुड़ियां गी बड़े जिम्मेदारियां आई जंदियां ते मेरे सिर च बी बड़ियां जिम्मेदारियां ऐ इसलै कताबां पढ़ना ते मेरा बड़ा शौंक ऐ सारें कोला दा बड्डा शौंक ऐ लेकिन केह् करां घर दे बाकी कम्म बी होंदे न ओह् बी दिक्खने घर च बड्डे बजुर्ग न उ'नेंगी बी दिक्खना इस लेई कताबां पढ़ना मी अच्छा लगदा ऐ लेकिन में इक कताब गी कदें हफ्ता बी लग्गी जंदा कदें पंदरां दिन बी लग्गी जंदे कदें म्हीना बी लग्गी जंदा पर पढ़ना मीं पढ़ने दा शौंक ऐ कताबां पढ़ियै मी बड़ा ज्ञान मिलदा ऐ ओह् ज्ञान में अग्गें अपने बच्चेंआ गी दिन्नी होन्नी कि दिक्खो इस कताब च किन्ना शैल दित्ते दा ऐ कि सानूं समझाए दा ऐ कि बड्डे बजुर्गां दी सेवी करो उं'दा ध्यान रक्खो टाइम टू टाइम उ'नेंगी रुट्टी देओ उ'नेंगी बजुर्गां कन्नै अपना समें बतीत करो में इस तरह् दियां जेह्ड़ियां कताबां होंदियां न मिगी पढ़ना बड़ा अच्छा लगदा होर में एह्दा ज्ञान अग्गैं अपने बच्चेंआ गी बी दिन्नी आं में अपने बच्चेंआ गी बी समझान्नी आं कि कताबां पढ़ा करो कताबां पढ़ने कन्नै ज्ञान ते बढ़दा गै बढ़दा ऐ ओह्दे इलावा बड़ा कुछ समझ आंदा ऐ कि दुनिया च केह् चला दा सानूं बड्डे बजुर्गां दा केह् कि'यां सम्मान करना ऐ उ'नेंगी कि'यां टाइम देना ऐ ते में इस तरह् दी कताबां पढ़ना बड़ा अच्छा समझनी आं कताबां पढ़ने दा पैह्लें जियां में कवारी ही ते इक दिन च में अद्धी कताब जां कुछ पन्ने ओह्दे पढ़ी लैंदी ही लेकिन उ'ऐ उस कताब गी हून मी पढ़ने गी पूरा इक हफ्ता लग्गी जंदा केईं बार पंदरां दिन लगदे केईं बार म्हीना लगदा पर केह् करना घर दे कम्म बी जरूरी ते कताब पढ़ना मेरा बैसी ही शौंक ऐ ओह् में छड्डी नी सकदी थोह्ड़ा थोह्ड़ा करियै में पढ़दी रौह्न्नी आं केह् करां समें जेह्ड़ा होंदा ऐ न इंसान दा ते ओह् हून में उसी बंड उसी ब्याह् दे बंडना पौंदा ऐ परिवार दी तरफ बी बच्चेंआ दी तरफ बी होर कताब दी तरफ बी ते पैह्लें में ते इक ही केईं बार ते में पूरा पूरा दिन लगाई ओड़दी ही इक बुक गी पढ़ने गी इक कताब गी पढ़ने गी लेकिन हून इ'यां नेईं पास्सीबल ऐ मेरे बास्तै लेकिन में कोशिश करा नी कि में कताबां पढ़ा होर होर पढ़ां अच्छे जेह्ड़े ओह् न उं'दे आथर होंदी उं'दे पढ़ां उं'दे पढ़ियै बच्चें गी नालेज में स्कूल च टीचर आं ते में अपने स्कूल दे बच्चेंआ गी बी नालेज़ देना चाह्न्नी आं उ'नेंगी गी बी समझाना चाह्न्नी आं ज्ञान देना चाह्न्नी आं कि दिक्खो कताबां पढ़ने कन्नै बड़ा मनुष्य गी ज्ञान मिलदा ऐ ते ज्ञान केह् होंदा ऐ ज्ञान जेह्ड़ा होंदा ऐ सानूं सारा कुछ समझांदा कि केह् स्हेई ऐ केह् गल्त ऐ ते इस लेई में आखनी आं सारें गी के कताबां पढ़ो चाहे थोह्ड़ी थोह्ड़ी करियै पढ़ो नेईं तुस पूरे दिन च जनानियां पढ़ी सकदियां लेकिन थोह्ड़ी थोह्ड़ी करियै पढ़ी सकदियां किताबां पढ़ना शौंक ऐ अगर शौंक ऐ थोआढ़ा ते क्यों नी पढ़ना पढ़ो लेकिन जिन्ना इक दिन च पढ़ी सकदे ओ पढ़ो अगर थोआड़े कोला दा अज्ज टाइम ऐ रातीं जियां दस बज्जियै कम्म खत्म होई जंदा ते ओह्दे बाद तुस कताबां पढ़ना शुरू करदे ओ ते एह् ते बड़ी अच्छी गल्ल ऐ में दस तू बारां रातीं पढ़नी होन्नी फिर में बारां बजे सेई जन्नी होन्नी कताबां पढ़ना कोई गल्त गल्ल नी ऐ ओह्दे कन्नै ज्ञान ही बढ़दा ऐ लेकिन ज्ञान बढ़ाने बास्तै थोआनू समें कड्ढना पौंदा ऐ ते में समें कड्ढनी आं ते समें कड्डियै तुस कताब पढ़ा दे ओ ते एह् ते बड़ा चंगा कम्म ऐ कताबां ते बड़ी तरह् दियां होंदियां न आई दियां बज़ार च तो में ओह् खरीदनी होन्नी पैह्लें ते खरीदियै पढ़ना फिर में ओह्दे बिच्च केह् अच्छाई दस्सी दी ऐ ओह् में अपने बच्चें गी समझान्नी आं कि एह् कताब च एह् लिखे दा ऐ एह्दे कताब च लिखे दा ऐ कि मेह्नत करने आह्ला इंसान कदें पिच्छें नी हटी सकदा ओह् अग्गैं ही बढ़दा ऐ ते ओह् ज्ञान कुत्थूं आंदा ऐ कताबां चूं आंदा ऐ अगर में कताबां पढ़गी ताइयें ते में अपने बच्चेंआ गी कुछ दस्सी सकगी स्हेई आखेआ न में आपूं पढ़गी ते में अपने बच्चेंआ गी दस्सी सकगी लेकिन जिल्लै में आपूं गै नी पढ़गी ते में अच्छा अच्छा ज्ञान कि'यां अपने बच्चेंआ गी देना ज्ञान देने बास्तै केह् होंदा ऐ इंसान गी बड़ी मेह्नत करनी पौंदी ऐ ते में करै नी आं अपने कन्नै घर दे बी कम्म करा नी मेरे घर बजुर्ग उनेंगी बी दिक्खा नी बच्चें गी बी दिक्खा नी होर ओह्दे अलावा जेह्ड़ा मेरा टाइम बचदा ओह् में कताबां पढ़ने च लगान्नी आं चाहे उसी इक कताब गी में हफ्ता लग्गै चाहे पंदरां दिन लग्गन चाहे म्हीना लग्गै में नी घबरांदी में आस्ता आस्ता करियै अपने समें दे अनुसार कताबां पढ़दी रौह्न्नी आं होर कताबां पढ़ना कविता पढ़ना मिगी बड़ा चंगा लगदा ऐ कबीर जी दे चाहे दोहे होन कोई कोई बी कविता होऐ जां कोई बी मुंशी प्रेमचन्द दियां क्हानियां होन ते मिगी बड़ा मज़ा आंदा पढ़ने गी पढ़ियै फिर में अपने बच्चें गी शैल पढ़ा समझान्नी होन्नी कि दिक्ख इस क्हानी च केह् लिखे दा हा इस क्हानी च लिखे दा हा कि मनुष्य गी मनुष्य जनम जेह्ड़ा होंदा ऐ बड़ा ही चंगा होंदा ऐ ते मनुष्य जिसलै धरती च आंदा ऐ ते उसी सारे कार्य करने होंदे ते क्यों नी करै अपने कोला दा बड्डेआं दी सेवा बजुर्गां दी सेवा सारेआं कन्नै प्यार रक्खना मान सम्मान सारेआं गी देना ओह् बड़ा जरूरी होंदा ऐ ते एह् कुत्थु आंदा ऐ मनुष्य गी कताबां पढ़ियै बड्डेआ कोला दा समझियै बड्डे बी ते कताबां पढ़दे हे साढ़े पैह्लें ते ओह् कताबां पढ़ियां सानूं समझांदे हे ते अस उं'दे कोला दा ग्यान लैन्ने आं ते अस ज्ञान जेल्लै लैन्ने आं ते अस ओह् ग्यान कताबां च बी होंदा ऐ ते कताबां पढ़ियै ते सानूं बड़ी ही ज्ञान मिलदा ऐ होर ज्ञान हमेशां बंडना चाहिदा में ते अपना ज्ञान बंडनी आं अपने बच्चेआं कन्नै अपने मां प्यो कन्नै स्हेलियां कन्नै म्हल्लेदारां कन्नै होर क्यों निं बंडो दिक्खो ज्ञान जेह्ड़ी चीज़ होंदी ऐ ना ओह् कताबां चों मिलदी ऐ होर कताबां जेह्ड़ियां होंदियां ओह् सरस्वती दा रूप मन्नियां जंदियां ते सरस्वती माता सानूं इ'यै ग्यान दिंदी ऐ कि आपूं बी पढ़ो ते बच्चेआं गी बी पढ़ाओ चाहे थोआनू पूरा टाइम नेईं मिलदा इक कताब इक दिम च पढ़ने गी हफ्ता लगाओ पंदरां दिन लगाओ म्हीना लगाओ पर पढ़ो तुसें रुकना नेईं आहिस्ता जेल्लै जनानियां गी टाइम मिलदा ऐ क्योंकि चुल्ला चौंका बी ते जनानियां ने करना ऐ आदमियां ने थोह्ड़ी ना करना आदमी ते बाह्र जांदे न ते जनानियां बचैरियां घर बेहियै बच्चेआं गी बी दिखदियां घर दे बड्डे बजुर्गां गी बी दिक्खना ते उ'नें ने अपने शौंक बी पूरे करने ते अपने शौंक कि'यां पूरे करने होंदे तुस दस्सो अपने शौंक इ'यां पूरे करने होंदे कि कताबां पढ़ो कताबां च चीजां नमियां नमिंयां ज्ञान लो ते नमें ज्ञान लेइयै केह् करना होंदा मनुष्य गी अग्गैं बंडनां होंदा ऐ में ते बंडनी आं भाई ते तुस तुस बी बंडो तुस बी अपना टाइम कड्डियै कताबां पढ़ो कताबां जेह्ड़ियां होंदियां मनुष्य दा दोस्त मन्निया जांदियां ते मनुष्य जेह्ड़ा होंदा ना ओह् कताबां दा सारे अच्छा मित्र होंदा ऐ